आस पास के कस्बों और शहरों की यात्रा करते समय मुझे परिवहन संबंधी कई सारी चुनौतियों का पता चलता है जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती है ईंधन महंगाई के कारण और ईंधन की अधिक मात्रा में इस्तेमाल होने के कारण पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसी कारण से हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और परिवहन संबंधी चुनौतियाँ भी देखने को मिलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक की होने की वजह से लोगों को परिवहन संबंधी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है